जइसे कि हो गेलै इसकुलमे हमर सभकेँ प्रार्थना होइत रहलैया तऽ हम सभ जे हतहि से मतलब कि कभी कभी अइसन होइ जे लेट से अबैत रहलियै जे प्रार्थनामे हमरा सभकेँ खड़ा नहै होइके पड़तै जब सर जी पुछैत रहलखिन काहे लऽ इतना लेट आएल तऽ हम सभ बोलैत रहलियै नहि हम आइ पैरमे दरद होइत रहलै आबैत रहलियै तऽ साइकिल पं पञ्चर हो गेलै मतलब इहे सभ बहाना कर दैत रहि ताकि झूठ बोलके हम सभ लेट से अबैत जे ऊहाँपे खड़ा होके प्रार्थना नहि करैके होइत छै फेरो जइसे कि दश मिनट पन्द्रह मिनटके प्रार्थना हमरा सभकेँ करबैत रहलखिन हंँ सर जी लोक तऽ खड़ा होइके पड़ैतमे रहलैया जइसे फिल्डमे कहैत रहथिन सर जी सभ खड़ा हो जाओ प्रार्थनाके लिएके लेल खड़ा हो जाओ आओर लाइनमे लग जाओ तऽ ओहे हम सभ अथि से मतलब कि से प्रार्थना करैके लेल कभी कभी तऽ आ जाइत रहलियै रह मतलब कि हम सभ हफ्तामे तीन दिन जइसे प्रार्थना करैत रहलियै रह तीन दिन हम सभ झूठ बोल बोलके नहि अबैत हलियै रह अगर लेट से अबैत रहलियै तऽ अइसन है जे सर जी सभ मारबो करैत रहलखिन रह अगर लेट कर देत रहलियै रह प्रार्थनामे आबैमे तऽ